हैलो हां जी जी क्या हाल ऐ में बी ठीक तुस सनाओ बस आ'ऊं आई दी इद्धर जम्मू आई दी ते सवेरे सवेरे मिकी सनाओ हां इत्थे डोगरे थोआढ़े केह् खंदे सवेरे सवेरे

हां ते तुस मिकी केह् बनाई देगे फ्ही अ'ऊं आ नी थो थोआढ़ी अच्छा पूड़ी ते में खा पूड़ी ते में खाद्धी दी पूड़ी ते में खाद्धी दी घ्यूर घ्यूर केह् होंदा में कदें सुनेआ नी घ्यूर अच्छा अच्छा होर खमीरे खमीरे बी सना दे तुस खमीरे केह् होंदे हां ते में फ्ही सवेरे सवेरे हून आन्नी ऐ कोई दस मैंट्ट धोड़ी तुस जे होंदा ते तुस बनाइयै रक्खो खमीरे बनाइयै रक्खी ओड़ेओ कन्नै घ्यूर कन्नै घ्यूर खलाएओ कनेह् होंदे अ'ऊं दिक्खनी आं खाइयै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ हां ओरिया बी में बड़ा सुने दा ओरिया बी केह् सोआद होंदा कनेहा होंदा हां बड़ा सुने दा में कि बड़ा शैल होंदा हां ठीक ऐ ठीक ऐ अ'ऊं आन्नी आं फ्ही थोह्ड़े चिरें तुस बनाओ फ्ही ठीक ऐ ठीक